غازی آباد میں جو سماجی یا ثقافتی رسم و رواج ہیں کئی ایک ہیں ان میں سے یہی ہے کہ وہاں پر ایک سالانہ میلا لگتا ہے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں وہ میلا جو ہے عید پہ لگتا ہے اور وہ کافی بڑا میلا لگتا ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں اسی طرح سے محرم کے مہینے میں پورا کا پورا جو ہے علاقہ سجا ہوا رہتا ہے اور جلوس نکلتے ہیں اسی طرح سے عید کے موقع میں لوگ جو اپنے گھروں پر لائٹیں لگاتے ہیں اور گھر کو چمکاتے ہیں پینٹنگ وغیرہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں صاف ستر رکھتے ہیں ماحول رات بھر ایک دم مطلب کہ خوشگوار رہتا ہے لوگ چے چلتے پھرتے رہتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے اور بھی جو پنچمی اور اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں وہاں بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں دیپاولی ہولی وغیرہ یہ تمام چیزیں رہتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی تہوار میں آتے جاتے ہیں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں